गुड आफ्टरनून मैम मैम क्या आप हमारी कोच नयन मैडम बात कर रहे हो हाँ मैम वो थोड़ी मेरी तबियत ख़राब थी तो मैं ग्लोउड और क्लास बंक कर दी हाँ मैम जी मैम मैं सोच रही थी कल मॉर्निंग से स्टार्ट कर दूँ

जी मैम

जी मैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हूँ हाँ मैम कल सुबह मॉर्निंग से ठीक मैम अभी तो हेल्थ इशू चल रहा था तो वो अभी ठीक है जी मैम मैम दोनों शिफ्ट में आ जा आ सकती हूँ मॉर्निंग बेस्ट रहेगा जी मैम जी मैम तो कल से हम मॉर्निंग में आ रहे हैं मैम वो बहुत ज्यादा नहीं इशू था वो वॉइस क्रेक हो गयी थी हूँ जी मैम जी मैम घर पर सब ठीक है जी मैम हाँ मैम जी मैम जी मैम मैं कल लेती हूँ

जी मैम जी ठीक मैम